भारतीय अर्थव्यवस्थामे बता दै छी कि इन्टरनेटके अहम भूमिका छै मतलब समझ जइयौ इन्टरनेट बैंकिंग डिजिटलसँ मतलब बहुत सी डिजिटल पेमेन्ट कऽ दियौ डिजिटल इन्टरनेट कोइ फॉर्म भरि दियौ मतलब कहींसँ कहीं मतलब डिजिटल टिकट कटवा लियौ डिजिटल मतलब डिजिटलके मतलब ई भेल कि मतलब अहाँ घर बैठल कोइ काम कऽ सकय छी पहिले ई होइ छलय कि बैंकमे लाइन लागल रहियौ पैसा आइके बदला काल्हि मिलैत रहय कोइ फॉर्म भरयके छै तऽ जाइयो जिला जइयो जिलामे जाकऽ फॉर्म भरियौ तऽ आब ई सभ नहि छै डिजिटलके माध्यमसँ घर बैठल ही मतलब पेमेन्ट कऽ सकय छियै पेमेन्ट उठा सकय छियै एक दोसरासँ फेर डिजिटलके माध्यमसँ बात कऽ सकय छियै मतलब एक दुसराके मतलब अर्थव्यवस्थाके बारेमे उधर उधर मतलब इधर उधरके बातमे जानकारी लऽ सकय छियै डिजिटलसँ किछु हानिकारक भी होइ छै कि मतलब देखियौ कि केतना डिजिटलके माध्यमसँ केतना बेरोजगार भी भऽ गेल सोचियौ कि मतलब कि पहिले डिजिटल नहि रहय तऽ फेर डाक पिनके काम होइ छलै मतलब एक दुसराके पर्ची पहुँचा अबय छलै एकर पर्ची उहाँ ले जाइ छलै उहाँके पर्ची इहाँ ले जाइ छलै लेकिन आब देखियौ इन्टरनेटके माध्यमसँ अहाँ व्हाट्सअप कऽ दियौ इन्टरनेटके माध्यमसँ भेज दियौ मतलब कोइ भी चीज हो पहिले की होइ छलै कि बैंकमे अहाँ पैसा दियौ बैंकके कर्मचारीके काम लागय छलै आब देखियौ कि घरे बैठल अहाँ मेम्बर्स सभके पैसा भेज दियौ इन्टरनेटके मतलब किछु फाइदा छै किछु नुकसान छै लेकिन फायदा इएहे छै कि मतलब सोचियौ कि मतलब डिजिटल पेमेन्ट छै अहाँ एक दोसराके पैसा भेजै छी इन्टरनेशनल भी पैसा भेज सकय छियै एक दोसरासँ फेर बात भी कऽ सकय छियै मतलब बहुत सी बात एहन जे छै कि इन्टरनेटके माध्यमसँ काम होइ छै इन्टरनेट मतलब सोझे समझ जइयौ कि मतलब एक व्यवस्था छै इहाँ इन्टरनेट एक ऐसन व्यवस्था जाल छै जे मतलब एक दोसराके फँसा कऽ रखय छै अहाँ मतलब ओकरा बिना नहि रहि सकय छियै आओर ने इन्टरनेट अहाँके बिना रहि सकय छै इन्टरनेट देखब तऽ इन्टरनेटमे सीधी सी बात समझ जइयौ इन्टरनेट एक जाल छै जाहिमे कि आदमी धीरे धीरे फँसल जाइ छै उसमे बेरोजगारके भी काम छै पहिले किसान होइ छलै कि मतलब कोइ बात पहुँचाबय छलै चाहे हमरे अहाँ पहुँचाया हम फैमिली अहाँके फैमिली बाहर रहय छलै तऽ इन्टरनेटके माध्यमसँ बात कऽ सकय छियै पहिले ई छलय नहि कि अहाँ पर्ची लिखियौ फेर पर्ची अहाँके डाकपिनके दियौ फेर डाकपिन अहाँके स्पीड पोस्ट करत तऽ उहाँ जाइ लेकिन आब उ सभ तऽ नहि छै पहिले आब ई छै कि मतलब हाँ एक बेर घण्टी करियौ अहाँके फैमिली जहाँ रहय छै उहाँ तुरत बात हो जायत चाहे अहाँके जाइके होयत पहिले टिकट पहिले काउन्टरसँ कटबै छलै आब जइयौ कहीं जइयौ कोइ भी ग्राहक सेवा केन्द्रपर जइयौ अहाँ टिकट कटबा लिऽ कहाँ सँ कहाँ जाइके हइ नहि जाइके हइ कि कहाँ कुनसा जगह जाइके हइ नहि जाइके हइ कोइ भी खाना आप देखो इन्टरनेटेके माध्यमसँ अहाँ फूड डिलेवरी करवा सकय छी इन्टरनेटके माध्यमसँ अहाँ कहली एगो इन्टरनेटके आनेसँ अहाँके जीवनके एट्टी परसेंट काम कऽ सकय छियै किछु काम अइसन होइ हइ कि हाँ चल देख इन्टरनेटके माध्य ओ देखियौ किसानके भी कोइ भी अगर खेत काममे दिक्कत हइ तऽ हँ फेर इन्टरनेटके बात किछु से आप देख सकै छी इन्टरनेट के बाद भी कोइ दिक्कत हइ की हइ नइ हइ सभ भेज सकते हय कोइ भी चीज इन्टरनेट के ही बजह से होता हय मतलब इन्टरनेट एक एसी जाल हइ कोइ भी चीज देखिए इन्टरनेट अच्छी भी हय आओर खराब भी अच्छा छै आओर खराब भी छै मतलब इन्टरनेट देखियौ इन्टरनेट केते लोकके फायदा कयलकनि केते लोक खराबी कयलकनि इन्टरनेट बच्चाके भी खराबी बच्चाके खासकऽ देखियौ तऽ बच्चाके बहुत सभसँ जादा खराबी कयलकय इन्टरनेट देखियौ इन्टरनेट चलाकऽ केते बच्चा रील्स देखलक केते बच्चा मतलब कुछ अश्लील वीडियो देखलक आबके देखियौ इन्टरनेटके माध्यमसँ इन्टरनेट हमरा हिसाबसँ छै कि देखियौ इन्टरनेट किछु प्रमुख चीजके लिए ही लाभ जे मतलब इन्टरनेट कोइ आओर चीजके लिए होइ हइ कोइ बड़ा बड़ा संस्थाके लिए होइ हइ लेकिन जे इन्टरनेट लोकल रहय छै ओ बच्चा भी चलबय छै एना चलय उ सभचीज नहि छै